हेलौ बारबि रेसथुरेन्त बुंदों नामा आं सुबुंसा बुंदों आङो दहाय फ्राय राइस अरदार खालामदोंमोन दा आं बेखौ केनसेल खालामनाय जाबाय आरोखि आदा हो ओमफ्राय फैसाखौबो आं हरखाबायमोन दा नोङो बेखौ गुगोल पे नङाबा आं नाम्बारखौ वाटसआपजों हरनोसै दा बेजों फैसाखौ हरफिनबानो जाबाय दे होमबा औ दे दे दे